अच्छा इक कोश्चन च असें एह् सनाना कि मतलब कि कोई ऐनीमल कोई सप्प जां कोई बी इनसैक्ट कोई बी कीड़ा जेह्ड़ा खतरनाक कीड़ा अगर मतलब कि साढ़े ग्रांऽ च लोकें गी कट्टी जंदा ग्रांऽ च छोड़ी सिटी च बी कोई अगर कीड़ा लोकें गी कट्टी जंदा तां ओह्दा अस मतलब कि कि'यां ओह् करने ईलाज़ करने अच्छा ओह्दे च केह् होंदा कि जियां सनेक बाइट इयां सप्प मतलब कि साढै ग्रांऽ च कट्टी जंदा ते अस केह् करने कि पैह्लें अस केह् करने कि जेह्ड़ा इत्थें अज्जकल ते केह् करदे कि पैह्लें डाक्टर कोल जंदे उठी लेकिन इत्थें केह् होंदा कि अस जेह्ड़े नाग देवता होंदे उ'नें अस ज्यादा परैफ्रैंस दिन्ने कि नाग देवता साढ़ै डोगरी कल्चर च ज्यादा ओह् न कि असें हत्थो हत्थ जेह्ड़ी करामात दिंदे न ओह्दे च केह् होंदा कि जद बी कोई जानवर गी जां केह् ऐ कोई गौ मैंह् आई जां आदमी गी जां किसै बी अगर सनेक कट्टी जंदा ते जां खतरनाक कीड़ा कट्टी जंदा ते अस केह् करने पैह्लै नाग जेह्ड़े साढ़े नाग देवता होंदे उ'नें अस धूफ टिक्का बगैरा करने होर जेह्ड़ा मतलब कि साढ़े इत्थें ग्रांऽ च कोई बी फांडा बगैरा करदा होऐ इस चीज़ दा ता अस उसदा फांडा कराने फिर ओह् केह् करदे कि फांडा करने आह्ले जेह्ड़े असें तिन्न टाइम जां पंज टाइम जां सत्त टाइम जां नौ फांडे अस कराने ओह्दे च केह् करदे इ'यां मतलब कि देसी कोई बी डंगरा दा घ्यो होंदा गौ दा घ्यो होंदा जेह्ड़ा ओह् ज्यादा लाभदायक होंदा कि अस केह् करने कि फ्ही ओह् घ्यो जेह्ड़ा होंदा मैंतरियै ओह् मैंत्तरदे उसी होर ओह्दे च केह् करदे कि उसी मुश्ककपूर जेह्ड़ियां टिक्कियां होंदियां ओह् पान्ने होर जिस जगह् पर असें सनेक बाइट जां सप्प सप्प ने कट्टा दा होंदा जां खतरनाक कीड़े कट्टा दा होंदा होर अस उसी मतलब कि जेह्ड़ी द्रुब्ब होंदा द्रुब्ब कन्नै उसी लान्ने ओह्दे कन्नै केह् होंदा असें राम मिलदा जेल्लै अस ठीक होई जन्ने जां किश बी होई जंदा मतलब कि जेल्लै ठीक होई जन्ने फ्ही केह् करने जेह्ड़े अस नाग देवता अस उत्थें जाई'र मत्था बगैरा टेकने होर कोई बी फांडा शांडा उत्थें बी कराई'र चलैंमत बगैरा आनी र जेह्ड़ी मतलब कि नाग दी बबूती होंदी बबूती होर उसी बबूती गी असें पीना फ्ही ओह् लाना बी होर अस ओह्दे कन्नै मतलब कि ठीक होई जन्ने होर केईं केईं चांस ऐसे होंदे कि हस्पताल जंदे उठी लोग हस्पताल जंदे गै केह् होंदा केह् होई जंदा जद जेल्लै मतबल कि डाक्टर बी इंजैक्शन बगैरा लगदे कि लोहे आखदे कि इस चीज़ उप्पर लोहा ओह् नी करना लोहे गी जिल्लै सरिंज बगैरा कन्नै इंजैक्शन बगैरा लगदे तां ओह् ज्यादा जैह्र फैल्ली जंदा लेकिन अज्जकल आखदे कि एह्दा ईलाज़ बी ऐ पर ज्यादा ग्रांऽ दे लोग जेह्ड़े होंदे ओह् नाग देवता गी प्रैफ्रैंस दिंदे नाग देवता उप्पर ओह् ज्यादा करदे होर ओह्दे गै फांडे शांडे कराई'र ठीक होई जंदे होर जियां कुत्ता बगैरा कट्टी जंदा कुसै बच्चे गी जां बुड्डे गी जां कुसै बी होर जेह्ड़ा होंदा कि कुत्ता अगर कट्टी जा तां अस जन्ने पैह्लें हस्पताल हस्पताल केह् करने इंजैक्शन लगदे ओह्दे इंजैक्शन लगदे होर फ्ही गै बंदा ठीक होंदा ते लेकिन सनेक बाइट उप्पर केह् होंदा कि जेल्लै सप्प जां किश बी कट्टी जंदा होर ज्यादा परैफ्रैंस अस नाग देवता गी गै दिन्ने कि के अज्ज में एह् डोगरी एह्दे पर बोल्ला नी कि सनेक बाइट उप्पर अस केह् करने होर साढ़े घर ऐसा चांस हून गै हून होएआ ओह् साढ़ी जेह्ड़ी चाची ही उ नेंगी सनेक बाइट होई गेआ मगर अस असेंगी पता नी हा अस गे उठी हस्पताल हस्पताल मतलब कि इंजैक्शन बगैरा लग्गे होर टिक्कियां बगैरा होर फिर बी उ'नें कोई राम नेईं मिलेआ होर अस लास्ट च नाग देवते गी गै असें धूफ कीता होर धूफ करी'र फिर अस जेह्ड़ा बंदा फांडा करदा हा अस उत्थैं बी गे होर फांडा बगैरा कन्नै ओह् मतलब कि अज्ज बिल्कुल ठीक न होर बिल्कुल ठीक न होर सारा कम्मकाज़ बी करा दियां ते होर अ'ऊं इ'यै आखना चाह्न्नी कि अगर कुसै गी सनेक बाइट जां किश बी होई जंदा सारें कोला पैह्लें कि नाग देवता गी याद करो होर उं'दे नांऽ दा बबूती जां किश बी पानी च पाई'र खाई लैओ होर ओह्दे ने जेह्ड़ा बी थोआढ़े आस्सै पास्सै कोई बी इस चीज़ दा फांडा बगैरा करदा होऐ होर ओह् फांडे शांडे कराई'र बंदा जेह्ड़ा ओह् ठीक होई जंदा होर साढ़ै डोगरी कल्चर च केह् होंदा कि ज्यादा ज्यादा परैफ्रैंस अस भगवान गी गै दिन्ने होर नाग देवता जेह्ड़े होर इस चीज़ गी ठीक करी सकदे होर जेह्ड़े हस्पताल बगैरा जाने कन्नै कोई कोई कुछ लोग ते ऐसे न जेह्ड़े मरी बी जंदे होर एह् नाग देवता मतलब कि इ'न्ने शक्तिशाली न एह्दे कन्नै केह् होंदा कि एह् बंदे गी बचांदे बचांदे मगर जिल्लै बंदा ठीक होई जंदा नाग देवता दे घर जाना पौंदा होर उत्थैं फांडा शांडा कराना पौंदा होर जो बी अपनी शरधा अनुसार जे बी होऐ उत्थें चढ़ाइयै आना होर मत्था टेकी औना होर इस कोश्चन दा आंसर अगर स्हेई होग तां बड़ा बड़ा शुक्रिया